जैसेकि मतलब गाछीमे मतलब जैसेकि आलू रोपलियै तऽ आलूमे कीड़ा लागि गेलै तऽ ओकर दबाइ देली जैसे मकइ रोपली मकइमे कीड़ा लागि गेलै तऽ मकइमे दबाइ देली मकइमे दबाइ देली थोड़ा राख देली थोड़ा गोबर देली दबाइ देली बहुत साराके दबाइ आबै हइ थोड़ा दबाइ देली ईसभ देली लऽ कऽ तऽ मतलब फल भेल आयँ फल भेल आओर जैसेकि गाछीमे लगेली लीची भेलै कटहर भेलै बड़हर भेलै ईसभमे मज्जर देलकै तऽ ईसभमे स्प्रे करयली तऽ ईसभ अच्छासँ फल फूल भेल जैसेकि सब्जी उब्जी रोपली गाछीमे तऽ सब्जी उब्जीमे कीड़ा जड़मे लागि जाइ हइ तऽ ओकर दबाइ देली स्प्रे करयली पाउडर छिटली ओकर दबाइ जे मेडिसिन आबै हइ तऽ मतलब सब्जीवला से मारली जैसेकि गाछीमे जैसेकि मतलब लीची भेलै आम भेलै कटहर भेलै ईसभमे मज्जरके घड़ी कीड़ा लागि गेल तऽ ओखनी दबाइ मारली जे मज्जर नहि झड़तै फल फूल बहुत अच्छासँ होतै ओकर फल जे होतै से बहुत अच्छासँ होतै एहिसँ दबाइ ओहिमे मारली बहुत रकमके दबाइ बीरो अर चलैए गाछ वृक्षमे गाछीमे छै मारयके लिए जैसेकि जाल मकड़ा लागि गेल ओकर दबाइ एलै ओकर स्प्रे करयलक बहुत साराके दबाइयो चलल बहुत सारा दबाइ आनि कऽ दबाइ बहुत महँगा उहँगा बिकल तऽ की भेल तैयो बहुत आदमी जे फसल लगबैए ओ तऽ दबाइ तऽ आनि कऽ देबे ने करतै ओसभ कीड़ा आर मारयवला दबाइ तऽ ला कऽ देबे करतै कीड़ा मारयके लिए ओतेक ओतेक महँगाके गाछ वृक्ष लगबैए मकइ भेल आलू भेल पेड़ पौधा भेल कोइ भी चीज भेल महँगा महँगा लाबैए लगबैए तऽ ओहिमे तऽ पैसा जे आदमीके खर्चा होयत दबाइ मिलत तऽ आदमी लगेबे ने करतै देबे ने करतै इएहसभ दै पड़ैए